ट्रेन म्हणल्यार नजरे मुखार येता तें लांबलचक लोक टायराचेर चलपी गाडी ट्रेनीक खूब तरेचे डबे आसतात इंजीन आसता जनरल डबो आसता स्लीपर आसता एसी आसता फर्स्ट क्लास आसता एन्ट्री पेंट्री म्हणल्यार जेवणाचो डबो जंय जेवण प्रवासा खातीर प्रवाशा खातीर करतात जनरल आनी स्लिपर जवळ जवळ एक डब्याक अंयशी सीट आसतात इंजिनाचे सांगतले जाल्यार आयज सगळींच इंजिनां इलेक्ट्रीक जी ऑटोमेटीक इलेक्ट्रीक वायराचेर चार्ज जातात आवाज तर भयंकर आसता रेल्वे ट्रॅकच्या शेजारी रावपी लोकांची तर रातची न्हिजूच उडटा रेल्वे व्हिलां लोखंडाचे आसतात आनी खूब आसतात ट्रॅक तर खूब आसतात आनी ग्रीन सिग्नल मेळसर गाडी मुखार वचना रेल्वे प्रवाशा दरम्यान म्हजी एक घटना तुमकां हांव सांगतां म्हाका फोन आयलो तेन्ना हांव म्हज्या कामान निमित सावंतवाडीक आशिल्लो म्हाका म्हजो सायब म्हणू लागलो की तुका रत्नागिरीक वचपाक जाय आमचो व्हडलो सायब जमीन पळोवपाक येवपाचो आसा जवळ जवळ सकाळी धांक वरांचेर म्हाका फोन आयलो आनी म्हाका तीन वरांचेर रत्नागिरीक पावपाक जाय आशिल्ली हांवें पळयलें की सदां भशेन मांडोवी एक्सप्रेस वेळे वेळेचेर धांवनाशिल्ले हांव रेल्वे स्टेशनाचेर वचून एसी तिकेट विचारलें एसी टिकेट तर नाशिल्लीच वचपाक तर जाय आशिल्लें हांवें रत्नागिरी वचपाक शंबर रुपयाची जनरल टिकेट काडली स्टेशनाचेर तर लोक गर्दी आशिल्ली हांव पयलीं फावट जनरल डब्यांतल्यान प्रवास करतालो मनाक दिशिल्लें आयज कितें तरी अजाप घडटलें ट्रेन जेन्ना आयली तेन्ना गर्दींतल्यान हांव ट्रेनीन चडलो म्हजेकडेन म्हजे बॅगी आशिल्ले लोकांची गर्दी पोवन मन विटेले तीन बसकांचे लागर पांच पांच मनीस बशिल्ले एकशे पंचात्तर किलोमिटरचो प्रवास आशिल्ल्यान जिवाक त्रास जाताले वॉशरुमाक सुद्दां वचपाक लोक उठनाशिल्ले सगळ्यांक भिरांत आशिल्ले आपल्या सिटाची कित्याक सगळ्यांक खबर आशिल्लें एकदां सिट्स सोडल्यार कशेंच मेळपाचें ना ट्रेन आपली मार्ग काडीत आशिल्ली म्हाका ब्लड प्रेशराचो त्रास आशिल्ल्यान त्रास जातालो गर्मेंत तर जीव सामको कासावीस जाल्लो कुडाळ स्टॉप आयलो एका देवा मनशान म्हाका विचारलें तूं खंय वचपाचो हांवें ताका रत्नागिरी वचपाक म्हणून सांगलें आनी योगायूक म्हणजे तो मनीस कुडाळ देंवपाचो आशिल्लो ताणें देवचे पयली म्हाजी बॅग आपल्या बसकेल दवरिल्ले आनी म्हाका म्हणलें तूं हांगा बस खरेंच त्या प्रवाशाच्या दर्म्यान म्हाका एक देव मनीस मेळिल्लो हिरवो सिग्नल मेळिल्ल्यान ट्रेन रत्नागिरी बेगीनच पावली